आगे जा ज़ुखाम आजा बुखार आजा ते मरीच ओरिच गुरुच का पत्ता ओत्ता निटोड़ा का यही सब काढ़ा माढ़ा बनाकर आप लोग हम लोग पीते थे अब के ज़माने में दवा हो गया है तो दवा मंगा के खाइए सबसे पहली बात है कि दवा मंगा के खाइए नहीं वो सब मरीच ई कुल गुरुच मुरुच ई अत्ता पत्ता डालकर आदी ओदी डालकर इससे बनाकर काढ़ा उसी के हम लोग इस्तेमाल करते थे और क्या खाएँगे क्या पिएँगे अब पहले के ज़माने में तो दवा रहा नहीं अब के ज़माने में दवा हो गया है तो इसलिए भैया चला ई कुल मत बनावा दवा मँगा के खा ला अब ई कुल काढ़ा माढ़ा चलतै नाही बा बुखार भी आ जा तो ओकरे बारे में मरीच हो गुरुच हो आ तुलसी का पत्ता है इसलिए ये सबको काढ़ा ओढ़ा बनाना चाहिए यही सब बनाकर हम लोग पीते थे आगे के ज़माने में आज के साठ पैंसठ बरस के बाद हम लोग के कहाँ दवा चलता था अब तो भाई सुविधा सब चीज़ हो गया कोई काम होता है तो चलो अस्पताल से दवा लियाकर खाइए दो चार खुराक ले ला जेकरे पले जेतना पूंजीपति बा अपन खाइए खाकर उसी से ठीक होते हैं नहीं हम लोग के ज़माने में तो यही रहा था यही लोग हम लोग खाकर पीकर बनाकर दो दिन तीन चार दिन दस दिन आठ दिन जब बुखार मुखार नहीं छूटे तौ काढ़ा बनावल जतुआ ए नेटोरा का पत्ता मत्ता यही सब डालकर मरीच ओरिच उसको ए खे पुरवे में बैठाकर ओही के ऊझील के यही सब पीते थे हम लोग पहले के ज़माने में अब के ज़माने में तो दवा आ गया बहुत लोग डाक्टर हो गए नहीं जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो मेडिकले से मंगा ला नहीं डाक्टरे से ले ला थोड़ा सा दवा ओई के इस्तेमाल करो इसलिए तबियत आदमी का ठीक होता है आ हम लोग के ज़माने में यही रहा था तो हम लोग यही थे पिए थे आगे यही सब काढ़ा फाड़ा बनाकर आ घाव भी लगता था अथवा भी लगता था बुखार भी आता था ज़ुकाम भी होता था तौ आदी डालो मरीच डालो तुलसी काे पत्ता डालो आ यही सब काढ़े माढ़े बनाकर ज़ुकाम में भी पिया जाता है बुखार में भी यही सब हम लोग इस्तेमाल करे थे आगे के जग युग ज़माने में अब तो दवा ओवा हो गया है इसलिए दवा ओवा अब मंगाकर खाते थे यही सब खा ओकर अपन ठीक हो जाते थे आगे के ज़माने में डाक्टर ही नहीं हैं तब क्या करेंगे डाक्टर साहब अब हो गए हैं भाई बहुत सा सरकारी में नहीं अपने पूंजीपति बाप का हम बड़े बेकमजोर गरीब आदमी हई जा तब हमने यही सब पी पी के अपना ठीक करते थे नहीं आदी है मरीच है उसको पीसकर अथवा बनाकर चाटिए खाँसी ओसी आता है तो ज़ुकाम आता है ज़ुकाम के लिए बुखार आता है सर में दर्द होता है तो यही लोग हम लोग तो पीते थे आगे पी ऊकर यही से अच्छा होते थे कमजोरी हो गया है बड़ी तो डाक्टर बताते हैं कि कमजोरी हो गया है तो भई रहेगा पैसा जब तब तो दवा मंगाकर खाएँगे कुछ हम लोग नहीं नमक रोटी खाकर अपन बिता रहे हैं और क्या करेंगे हाँ यही सब करते थे